جی ہاں میں نے ایک بار صرف کھانے کی خواہش میں لکھنؤ کا سفر کیا اور یہ تجربہ نہایت یادگار رہا لکھنؤ کو ذائقوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور یہاں کے کھانے واقعی دل اور زبان دونوں کو مسرور کر دیتے ہیں لکھنؤ اتر پردیش صرف اور صرف لکھنوی کھانوں کا ذائقہ چکنا فیمس نان چنے چنے ٹکسالی گیٹ کے قریب صبح ناشتے میں گرم گرم نان اور مصالحے دار چنے کھائے اس کے ساتھ لسّی نے کمال کا مزہ دیا فش فرائی سردیوں میں گرم مصالحے والی لکھنوی فش فرائی ایک لاجواب تجربہ تھا